जोंना गामिया क'क्राझार आमलायगुरि आं जोनोम जादों आंना हौवाया तेम्फु सालायो न'खराव रावबो गैया जों बिसि फिसाय ओमफ्राय गथ' सानै दङ ओमफ्राय फिसाफ्रा फरायो आर'नाइ स्कुलाव आर'नाइ कलेजाव सानैबो फार्स्त याराव फरायो सानैबो ओमफ्राय बिदिनो दाव अमा फिसियो मोसौ मोसा फिसियो ओमफ्राय बिजोंनो खरस बरस नांगौबा माबा बायो फान्नानै बिदिनो सोलियो ओमफ्राय खाथियाव दङ बिबाजैफोर जानाय बिहामजोफोर जानाय बिदि दङ आरो ओमफ्राय बिदिनो माय दै गायो खेति बेति खालामो माबा माबि बानायो बेजोंनो फेहेरो

बिदिनो नांगौ जायोबा दाव अमा बायदिसिना फान्नानै फेहेरो माय दै गायनायावबो